जमीनसँ सम्बन्धित पारिवारिक मामिलामे हमसभ चाहैत छी जे अपनहिसँ पहिले निपटारन कऽ ली किएक तऽ किएक तऽ प्रशासनके पास गेलासँ थ थाना गेलासँ अने अनावश्यक खर्च होइ छै तऽ हमसभ चाहै छी जे पहिले अपनेमे सुलझा ली जमीनके लेकिन जहन नहि मानै छथिन तऽ गामके सरपञ्च मुखिआ सभलग जाइ छिअनि आओर कहै छिअनि जे मतलब ई जमीनके मामिलाके झगड़ा सुलझा दिअऽ जाहिमे ओसभ नहि किछु करै छथिन हमसभ चाहै छिअनि जे ओतऽ गेलासँ अनावश्यक खर्च हेतनि पइसा पुलिसलग गेलासँ अने अनावश्यक खर्च हेतै पइसा एहिसँ लोक चाहै छी जे हमसभ चाहै छी जे एनाहिए भऽ जाए पइसा नहि खर्च हुअए लेकिन जहन नहि मानै छथिन तऽ जाइए पड़ै छनि फेर जाइ छी प्रशासन आओर कानूनी मुद्दापर जाइ छी फेर कानून आबै छथिन तऽ फेर ओकरा निपटान करै छथिन आओर वकीलसँ जाइ छी कोर्ट कचहरी आदि मतलब जाइ छी बहुत पइसा एहन तरहके जे खर्च भऽ जाइ छै अगर नहि मानै छथिन तऽ फेर जाइए पड़ै छनि आओर खर्च होइ या जे होइ करैए पड़ै छनि एहिमे तऽ कोनो अथी कहैएवला नहि छनि